हेलो जी मैडम जी मैम बोलिए जी जी जी जी मैम आँ जी मिल जाएगा ग्रेवी मटन है मैम हाँ जी जी तो मैम आपको कब चाहिए था यह सब मैम अभी तो मतलब आपको ख़ुद से आकर लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो हमारे जो यहाँ स्टाफ़ में काम करने वाले लोग हैं वह सब अभी छुट्टी पर है तो मैम आप बताइए अगर आपको बाद में चाहिए तो मैं किसी इस्टाफ़ को बोलकर आपके घर तक पहुँचवा दूँगा नहीं तो फिर आप स्वयं आ जाइए जी मैम मैम आप और कुछ चाहिए तो बताइए जी मैम तो आपको मैम इसका मतलब बिल वग़ैरह का पता है मैम हाँ जी मैम आपको जो उचित लगे आप उसपर बिल भुगतान कर दीजिए मैम अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हो तो ऑनलाइन भी दे सकते हो और कैश देना चाहते हो तो कैश भी दे सकते हो हमारे पास दोनों सुविधाएँ उपलब्ध हैं हाँ जी मैम जी मैम जब जैसे ही हमारा स्टाफ़ आता है हम उनके हाथ में मैम आपका खाना भिजवा देते हैं मैम आपका पता बता दीजिए हाँ जी मैम मैम आप एक काम कीजिए यह जो आप पता है इसको मुझे इसी नंबर पर टेक्स्ट मैसेज द्वारा सेंड कर भेज दीजिए हाँ जी मैम मैम अगर आपको और कोई चीज़ लगती है तो हमें दोबारा कॉल करिए जी मैम धन्यवाद मैम